आमच्या कुटूंबांत कोण दुयेंत आसल्यार आमी सगल्यांत पयलीं शिजयतात तो पदार्थ म्हळ्यार तांदळाची पेज ही मुद्दाम शिजयतात कारण दुयेंस आसले मनशाक तेलाचे पदार्थ खावप म्हळ्यार हानीकारक आसतात ह्या पेजे वांगडा तांकां एक तर लोणचें दितात नाजाल्यार आंब्याची तोर दितात जें खळान घातिल्लें आसता तशेंच जर कोणालें आंग बी दुखता कसलेंय काम करून आनीक ताका जोर आयला जाल्यार सुद्दां आमी मेथयेची पेज म्हणून करतात तांदळां भितर मेथी घालतात कोडू मेथी आनी तातूंत वैकूठ म्हणून घालतात सो हें घालून पेज तयार करतात जाचें मुळे तेची जी आंगाची दूख आसा ती वता